घूमने की मेरी सबसे पसंदीदा जगह है अमरकंटक मुझे अमरकंटक बहुत ज़्यादा पसंद है सबसे पहला उसका कारण है वह नर्मदा नदी का उद्गम है वहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है और नर्मदा नदी से मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव है अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ से सोन नदी भी निकली हुई है वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं झरने हैं और वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छा है वहाँ मैं हर साल जाना पसंद करती हूँ और मुझे वहाँ जाना इसलिए भी पसंद है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है पहाड़ को देखकर नदियों को देखकर झड़नो को देखकर बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और मन को सुकून मिलता है शांति मिलती है